ناسک ضلع سے منسلک مشہور تاریخی شخصیات کا ذکر کرنے کے لیے زیادہ تفصیلات درکار ہے تاکہ میں آپ کو مکالم مکمل جواب دے سکوں شوگر فیکٹری اور چالکیاز کے بارے میں آپ کے سوال کی روشنی میں مزید معلومات فراہم کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں شوگر فیکٹری مطلب ہے کہ ناسک ضلع میں چینی کارخانے یا چینی کے پیداوار کے تیاری کی فرانسیسی پراپسنا کی ترقی کی ہوئی ہو سکتی ہے چالکیاز کا ایک دور تاریخ میں واقع ہوا جب وہ دکن اور دکشن بھارت میں قائم رہے ان کے دور کے معمولاً دو حصوں کی تقسیم کی جاتی ہے چیلکیاز پٹرٹ ڈکل اور کھلوچ بادامی کا مقام ناسک ضلع کے قریب بادامی شہر میں تھا